आङो आं फुङाव उथियो उथिनानै साह लोङो आं संख्रि साहा संख्रि साहा लोंनो मोजां नाङो लाल साहाबाबो गाखेरनि साहबाबो आं संख्रिनि साहा लोङो आं सिनिखौ इसेबां बारा मोजां नाङा मानि जों माबाया गाखेरा जेनेबा गाखेरा मोजां बा मोसौनि मोसौनि गाखेर बाथाइ ओमफ्राय बिदिनो साहा संख्रिनि फुदुंना लोङो आरो मानि बिदिनो आं बांसिनानो फुङाव उथियो उथिनानै लाल साहा संख्रिनि लोंनो मोजां नाङो लोङो ओमफाय जोंनि थिंबा इथिं माबानि साफाद बागान दोङो नै जोंनि बे अदालगुरियाव आव दङ बेथिं करामर साइथ दोङो ओमफ्राय बेथिं हाथिगरथिं दोङो लोगोफोर फैयो लोगोफोर फैबाथाइ संख्रि साहा फुदुंना होयो सिनि साहा फुदुंना होयो गाखेरनि बिदिनो फुदुंना होयो आरो ओमफ्राय लोगोफोर फैयो लोगोफोरनोबो साहा फुदुंनानै होयो संख्रिनिबो लोङो मालाबा आरो लोगोफ्रा आरो संख्रिनि लाल साहा लों नो मोजां नाङो गाखेरनिबो लोङो